समस्तीपुर जिले के लोग प्रयतः खाना पारंपरिक व्यंजन जैसे अभी होली आ रहा है हम लोग मालपुआ बनाते हैं बेसन में लपेट के बड़ी बनाते हैं और प्याज डाल के कचरी बनाते हैं उसी तरह जैसे छठ आता है छठ में भी हम लोग क्या करते हैं ठेकुआ बनाते हैं पिरिकिया बनाते हैं और तरह तरह का व्यंजन आता है उसमें और सुबह सुबह जैसे होता है बेसन में लपेट के क्या कहता है ये कचरी बनाए जैसे बहुत तरह का पदार्थ है हम लोग बनाते हैं और खाते हैं बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है है ना बहुत तरह का जैसे और हुआ और खाने में जैसे ये हो गया क्या कहता है सांस्कृतिक है दर्शाता है बहुत अच्छा लगता है पारंपरिक होते आ रहा है सब लोग करते हैं और होता ही है सब जिन से होता है पारंपरिक है अच्छा लगता है घर में सब लोग के साथ खाते पीते हैं परिवार के सब लोग रहते हैं और जैसे बाहर रहते हैं लोग भाई जो भी रहते हैं आते हैं पूरा फैमिली के साथ रहते हैं अच्छे से बैठ के खाना खाते हैं बहुत अच्छा लगता है वैसे ही होना चाहिए इसी तरह हमारे जिले की संस्कृति है और अच्छा से दर्शाता है और मानना चाहिए